भारातारि रोगाथाय बिखान्थि होनोब्लाथ' जोंनि क'क्राझारखौ बुंनो हायो जेराव जोंनि क'क्राझारनि रोगाथाय बिखान्थिया एसेबां माने गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा मिडिलआव होनजायो आरो जेराव थांलाय फैलाय सुबिदाबो दं एरै अखा हाबा एसे उसुबिदा जायो थेवबो फ्राय मोजांआनो जोंनि रोगाथाय बिखान्थिया गासिबो फेसिलिटि दं जेरैबो थांलाय फैलाय सुबिदा दं लामाफ्राबो फ्राय जाजोब्बायानो ओरैबो ओरैबो लामा जेथिंबो लामा जाजोबबाय ओमफ्राय बिदिनो थांलाय फैलाय सुबिदा जाबाय लामा फिसा फिसौफ्राबो मोजां जाजोबबाय नेशनेल हाइवे बेबो मोजां जाजोबबाय फ्राय आनो गासिबो मोजां जाजोबबाय आरो